योग करण खां फ़ाइदा त घणेई कुझु आहिनि अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे की नुक़सान आहिनि घणेई उन मां फ़ाइदा आहिनि योग करण सां असांजो शरीर स्वस्थ रहे थो तंदुरुस्त रहे थो हलिको फुलिको थिए थो घणेई बीमारियूं दूरि थियनि थियूं पेट जी चर्बी छणे थी कमरि जो सूरु लहे थो गोॾनि जो सूरु लहे थो जेको माण्हू हलण फिरण खां हलाख आहे उहो हली फिरी सघे थो चहिरे में रंगत अचे थी त्वचा ग्लो करे थी मुखिड़े में शाईन अचे थी चमिके थो अखियूं जी जोति वधे थी दवाऊं गोरियूं सभु बंदि थियनि थियूं छाकाणि त योग करण सां घणेई बीमारियूं दूरि थींदियूं त घणेई दवाऊं कमु थींदियूं माण्हुनि जूं टंगुनि जो सूरु सिल्प पेनडिस्क सर्वाइकल घणेई अहिड़ियूं बीमारियूं जेकियूं नयूं नयूं हाणे आयूं आहिनि पहिरीं पिण कोन हुयूं उहे बीमारियूं गॾु धीरे धीरे धीरे घटि थियनि थियूं वार झड़िजनि बंदि थियनि था सभिनीनि जा नयां नयां योग आहिनि कमरि सूर जो अलॻि योगु टंगूं सूर जो अलॻि योगु सन्हे थियण जो अलॻि योगु अनुलोम विलोम सुर्य नमस्कार हिन प्रकार जा घणेई योग आहिनि घणेई माण्हुनि जा वार था झड़िजनि योग करण सां उहे बि बीमारियूं दूरि थियनि थियूं अखियुनि जूं नज़रूं वधनि थियूं कमरि जा सूर बि लहनि था जेके बीपी थाइरोड शुगर जूं दवाऊं वठ वठनि था योग करण सां उहे दवाऊं बि उन्हनि जूं घटि थी वञनि थियूं बंदि त नथा चई सघूं पर हा घटि थी वञनि थियूं योग करण सां असां सुबुहु साण सवेल बि उथंदा आहियूं योग लाइ ऐं शरीर मां तंदुरुस्ती अचे थी फ़ुर्ती अचे थी हलण फिरण सां जेको हलाख आहे उहो हली फिरी सघे थो टाइम सां निंड अचे थी सुठी निंड अचे थी जेकी माईंड फ्रेश थो रहे जंहिंखें डिप्रेशन में अची था वञनि उन्हनि लाइ त योग ॾाढो महत्वपूर्ण आहे हिकु अहम भूमिका निभाए थो योगु डिप्रेशन में अचण वारे माण्हू अॼुकल्ह जी जनरेशन नयों यूथ जेके जवान जवान ॿार आहिनि पढ़ाई जी वजह सां जल्दी डिप्रेशन में अची वञनि था त उन्हनि खे बि इहे ई सलाह ॾिजे त योग कजे उन्हनि सां ई डिप्रेशन मां जल्दी निकिरी वेंदा ऐं योग सां अहिड़ा त घणेई ॿियां बि ॾाढा फ़ाइदा आहिनि